ह हाजी हा जय झूले हा मूंसां आहिनि प्रोब्लेम थी आहे मां गए साल टेक्स भरियो हुयो हिसाब सां मूंखे थोरो ॻड़िॿड़ि लॻे थी पई गए सालु थोरो वधीक टेक्स हली वियो हुयो मुंहिंजो मूंखे हिन सालु थोरो घटि कराइणु आहे घटि टेक्स में त हुन बारे में सलाहु ॾेई सघंदा हुजो त मूंखे ॿुधायो हा पंज

जी जी हा त भले जेकी डीटेलस सां मूंखे लिखी ॿुधाए छॾियो

मुंहिंजी महिने जे मां पंदरहं सोराहं हज़ार जे आसपास सां हली वेंदी आहे हा टिफीन सर्विस जो कमु हुननि जो आहे हा

जी हा बसि उहो गए साल भरे छॾियो हुयो गए सालु मूंखां वठी छॾियो हुयनि पर मूंखे हा ॿुधो जी बिल्कुलु ऐं रेंट बि ईंदी आहे मूंखे हू रेंट जो बि रस्तो कराइणो आहे जी

ऐं हिन में कहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा पना खपंदा कहिड़ा कहिड़ा खपनि हा कहिड़ा कहिड़ा खपनि त ॿुधायो मूंखे हा उहो आहे जी

हा जी हा हा हा उहे सभु बि

हा सभु आहिनि इहे सभु आहिनि ऐं गए सालु जेको टेक्स भरियो न हुनजी सभु कॉपी बि मूं वटि आहे जी लोन जे बारे में बि मूंखे कराइणी आहे लोन बि कराइणी हुई उनजे बारे में बि थोरी इंक्वाएरी बि खपे मूंखे

जी जी थेंक्यू भई हा पोइ मिलां थी